जब हमराके कोइ इम्पोर्टेन्ट काम भेलै रहै हमरा बहुत दिक्कतके सामना करऽ जैसेकि हमराकी बिहारसँ बाहर हमराके कॉलेज एडमिशन लिअऽ रहय वही इम्पोर्टेन्ट कागज छै लिअऽके लिए हमे डीएमके पास गेलिए लेकिन डीएमसे मिलनेके लिए लेकिन बहुत मुश्किल होते रहै लेकिन हम अपन दोस्तके एकगो जे दोस्तभी रहै ओकर जान पहचानके रहै जाएके बोललिऐ ओकरा तब हमराके बोललकै चल मिलाए देबहुँ डीएमसँ तब गेलिए ओकर दोस्तके पास तऽ हम डीएमसँ मिललिऐ डी एम हमरा सारा चीज कागज देलकै सारा चीज समझेलकै आओर हम डीएमसँ कागज लेलिए दोस्तके धन्यवाद बोललिऐ आओर ओएह दोस्तके दोस्त रहै वही हम अपन काम एलै रहऽ सही टाइम पर डीएमसे मिललिऐ आओर समाचार भी पुछलकै कागज भी लेलिऐ सारा काम भी भए गेले आओर हम अपन काममे कोइ दिक्कत नहि भेले सही टाइम पर काम भए गेलै अपन डी एम साहबके लेल धन्यवाद